जियां साढ़े उधमपुर बिच्च लोकल बिज़नेस बी बड़ा जरूरी ऐ जियां के लोक इत्थुं दे हैंडमेड चीज़ा बनांदे न जियां लक्कड़ी कन लक्कड़ी दे बड़े सारे चीज़ां बनांदे हत्थें कन्नै चीज़ां बनांदे उनें मशीनें दी इन्नी जरूरत जां लोड़ नेईं होंदी ऐ ते जेह्के टूरिस्ट गी बी बड़ा बढ़ावा दिंदे न ते होर बी बड़े सारे बिज़नेस न जेह्ड़े टूरिस्ट जेह्ड़े टूरिस्ट गी बढ़ावा दिंदे न ते सेल्फ डेपेंस सेल्फ एम्प्लोय होने च बी मतलब करदे न पर एह्दे बिच्च मुश्कलां एह् औन्दिया न जे साढ़े खास कर साढ़े ग्रांऽ बिच्च खास कर रोडें दी बड़ी प्रोब्लेम ऐ ते रोड खराब ऐ ते गड्डियां कदें रुकी जंदिया कदें किश होंदा ते ओह्दे करी बी बिज़नेस च बड़ा घाटा होंदा कियां जे कदें रोड बी नि हैन कदें जे उ'नें दिनें बरखा जेह्ड़ियां होन तां बी उ'नें घरा निकलना बी नि होंदा ओह्दे करी थोह्ड़ा नकसान होंदा बिज़नेस बिच्च